आमगेले गोंयान ट्युरिस्ट येवपाचो बेस्ट टायम म्हणटा तो ऑक्टोबर टू मार्च पावसा दिसांनी बीच बी मातशें भरिल्ले आसतात म्हणटकर थंयचे हॉटेलांय बी बंद करतात ते आनी तितले सेफूय ना म्हणटकर बेस्ट टायम एन्जॉय करपाक अशें विंटर सिजन फेब्रुवारी डिसेंबर गर्दी खूब आसता ट्युरिस्टांची पूण तो बरो टायम अशें आमचे खूब फेस्टिवल्स बी खूब बरे सेलेब्रेट करतात बरे साजरे करतात चवथ आसता ऑगस्ट किंवां सप्टेंबरान तशें सार्वजनीक गणपती आसता सगळे कडेन उत्सव चालू आसता फोग मारतात सगळ कडेन सामकी उमेद आसता बाजार भरतात लोक नवे नवे कपडे घेतात फोग घेतात किदें किदें चालूच आसता देवाचें सगळें बरें कार्य जाता लोक एकामेकांगेर वतात पांयां पडपाक गणपती पळोवपाक बरें बरें नवे नवे कपडे घालून तशेंच ऑक्टोबर किंवां नोव्हेंबरान येता दिवाळी दिवाळीच्या पयलीं आमचे हांगा आसता नरकासूर रातचो तशें नरकासूर कॉम्पिटिशन चालू आसता जे रातचे तीन चार पर्यंत सुद्दां चालू उरता तातून अशें एकलो कृष्ण जाता आनी व्हडले व्हडले नरकासूर करता आनी तांचो असो नाच आसता आनी मागीर ताचेर लास्टाक नरकासूराचो वध करप ताजेर लास्टाक मागीर प्रायजां आसता कोणाचो सगळ्यांत बरो नरकासूर जाला तो बी तातूंत खूब गर्दी आसता सामकी भरभरून लोक आवाज आनी ढोल ताशें सगळे मारून नाचयतात विडियो काडटात सगळीं एकामेकांक मेळटात आनी नरकासूराक मारलें हें उमेदीन दुसऱ्या दिसा मागीर दिवाळी करतात तेल लावून ओवाळून उठणें लावून न्हावपाचें बरे कपडे घालपाचे देवळान वचून पांयां पडपाचें आनी फोव करतात खावपाक वेगळे वेगळे अशें खूब कितें आसता तशेंच मागीर आसता क्रिसमस पंचवीस डिसेंबराक तींय बी हांगा बरी करून सेलेब्रेट करता बीबींक करता दोदोल करतात तांगेले वेगळे वेगळे गोड पदार्थ करतात एकामेकांगेर हाडून दितात आनी विश करतात तशें तांचे चर्चीन मास आसता आनी खूब गोठे बी करतात जे आमी सगळीं पोवपाक वतात त्या फुल्ल आठवड्या भितर केन्ना टायम मेळटा तेन्ना सुंदर सुंदर गोठे केल्ले आसतात मागीर डिसेंबरान आमच्यो देवाच्यो जात्र्यो जात्रा आसतात जात्र्यांक वचपाक मेळटा तशें कवळ्यां फातरप्यां माशेलान रामनातीं थंय जात्रा लागिल्ली आसता थंय तुमी जाय जाय ते घेवपाक मेळटा भुरग्यांक किंवां जाणट्यां किंवां कानांतलीं कपडे उशा कवरां बेडशीटां जायते घेवपाक मेळटा अशीं वेगळी वेगळी फेस्टिवल्स आसतात रिलीजियस फेर्स म्हळ्यार जात्रा आसतात आनी खूब मजा येता आमचे गोंयान लोक सगळे सुशेगाद म्हणटकर सगळे कडेन हांगा अशी घायगडबड तुमकां खंयच दिसपाना सगळी लोक खूब बरें पूण हांगा तशेंच टॅक्सी सर्विसीस म्हळ्यार हांगचे लोकल हांगा अजून ओला उबर बी ना म्हण ते एक आसा तशेंच हांगा दोन एरपोर्ट्स आसा मोप्पा एरपोर्ट आसा आनी दाबोळी एरपोर्ट आसा आनी वेगळे वेगळे जागे सुंदर सुंदर जागे आसात कितले प्रकारचे समुद्र आसात थंय वचपाक मेळटा कितले प्रकारचे कॅफेज आसात थंय वचपाक मेळटा चर्चीस आसा देवळां आसा अशे तशेंच वॉटरफॉल्स आसात आनी भितरले भितरले गांवांनी रोडान सुंदर सुंदर जागे आसात घरगुती जेवण खावपाक मेळटा आनी आमच्या हांगचे ओन पदार्थ आसात गोंयचे स्पेशल काफ्रियाल शाकुती नुस्तें हांगा खूब फेमस प्रोन्स सुंगटां बांगडे वेल्ल्यो मुड्डोशी पापलेटां विस्वण चणक सामकी हांगची फामाद नुस्तीं आनी नुस्तें खाल्या शिवाय हांगाच्यान कोणें वच्चेंच न्ही इतलें सुंदर आनी बरें लागता आनी हें सगळें जे कोण ट्युरिस्ट येवपाक सोदतात तांणी जशें डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च नोव्हेंबर ह्या दिसांनी आयल्यार सामकें बेस्ट